असांजी सिंधी ॿोली मिठड़ी ॿोली आहे जेका पाकिस्तान सिंध खां हलंदी ईंदी आहे ऐं मूंखे फ़ख़ुरु आहे त मां हिकु सिंधी आहियां असांजा सिंधी परियां खां ई पधिरा हूंदा आहिनि असांजी पोशाक ऐं ॻाल्हाइणु मां ई ख़बर पवंदी आहे त असीं सिंधी आहियूं असां सिंधी आदर भाव ऐं प्यार खे मनींदा आहियूं हिक ॿिए सां गॾु हिली मिली करे हलण में असां चंङो रखंदा आहियूं ऐं उन महिमान खे भॻिवान सम्झंदा आहियूं ऐं हुननि खे आदर भाव ॾियण सॼो आहे ऐं केतिरा ई अहिड़ा रिवाज़ु असां आहियां सिंधियुनि में चंङा सुठा आहिनि जीअं त नंढनि खे वॾनि जो आदर करणु सेखारियो ऐं हुननि खे इज़त ॾियणु सेखारणु साम्हूं जवाबु न ॾियणु सेखारीनि ऐं घर जी घर में हिक ॿिए सां प्यार सां हलणु इहो सिंधीयुनि जो शान जो आहे